तें बॅ आमी एक बॅड आनी तें हें घेतलें आमी किदें दिवान तें न्ही आमकां कोणें तरी सांगलें फोन नंबर दिलो आनी आमी बांदोडा गेले थंय पळयलें प्रॉडक सगलो तो बॅड आनी एक तें हें दिवान आनी त पळोवन आमी तेका आमी एडवांस दिले